नोंथाङा बर' सावथुननि मेथायफोराव गोदोनि आरो दानि मेथायफोराव माबादि फारागथि आरो जौगानायखौ नुनो मोनदों जोंनि दानि जुगाव

बर' मेथायफोरा एसे द्लामैनो सोलायबाय सिगांनि समाव जेरैबादि जोङो आइजें आइलाफोर बाहायोमोन मेथायफोरखौ रेकर्ड खालामनो थाखाय दानि जुगआव बियो साबसिनिफ्राय हामसिन जालांबाय आरो मेथाय फोरनि जे सुजुनाय आयदा आरो आदब बेफोरबो सोलायबाय जेरै मानसिनि साननायाबो जौगालांनो हमदों गुबुन गुबुन बिथिंफोराव बिबादिनो मेथायफोराबो सुबुंनि आब'हावाखौ नायनानै सोलायलांनो हमबाय सिगांनि समाव जोंनि मेथाय फोरा बाबांसिनै जोङो

मिथिंगाखौ लानानै सुजुनाय नुनो मोननोमोन नाथाय आथिखालनि आथिखालाव नायोब्ला जोंनि बर' मेथायफोरा मिथिंगा निल'नंला मिथिंगाखौ लानानैल' खनला बा गुबुन गुबुन आइजें आयला बेसादफोरखौबो लानानै मेथाय सुजुनो आखायाव लासै